जे थळावे कलाकार आसात हे जी काही थळावीं कला आसतली आमी तेका म्हणटा आसतना फोक डान्स किंवां जो फोक आर्ट आसा त्या एकंदरीत आर्ट भागांत वावरता आसतना जे कलाकार आसात जे थळावें कलाकार आसात ते ती आपआपल्या परीन म्हणजे जशे भुरग्यां मदीं त्या विशयची जी जागृताय करून मागीर भुरग्यांक तीं कला शिकोवन कशें तरेन ती कला आत्मसात करप कशें तरेन ती कला फुडें व्हरप कशें तरेन ती कला फुडल्या फुडलें पिळगे पर्यंत पावोवप ह्या सगळ्यां विशयाचेर ते जागृताय समाजा भितर भोंवन जागृताय करीत आसतात ही कला वेगवेगळ्या माध्यामांचेर ते हाडपाचो प्रयत्न करीत आसतात आनी त्या प्रयत्नांतल्यान एकंदरीत त्या विशयी आवडीचें एक वातावरण निर्माण जाता वातावरण निर्माण जाल्ल्यान अशें जाता की ती कला आमी आयच्या शब्दान उलोवपाचे जाले ती आयच्या शब्दान ती कला ट्रेंडींग जाता आनी एकदां ती ट्रेंडींग जाली की मागीर लोक सहज ती शिकपाक सो शकतात किंवां शिकपाक लागतात पूण थळाव्या कलाकरांचो ह्या सगळे कामाक लागून मोठे योगदान आसा थळावें जे कलाकार आसात ते गांवागांवानी भोंवन वाड्या वाड्यांनी भोंवन तशी ती कला ह्या हेजी जी कला आसा संस्कृती आसा तेजी जतनाय करपा खातीर वेगवेगळे प्रकारान प्रयत्न करतात ती संस्कृतायेचो ते जतनाय करतात अशें सगळे प्रकारान ते त्या कलेचो हे करतात सांबाळ करतात तशेंच सरकारी आयज खुबश्यो बऱ्यो सवलती ह्या सगळ्यां कलाकारांक दिता काही कलाकारांक पेन्शन ह्या रूपान काही अर्थीक मदत हो सरकार करता अशें तरेन सरकार दरबारीं मदत ह्या कलाकारांक मेळ्ळेल्यान ह्यो कला किंवां ही संस्कृतीची जतनाय करप ही खूब सोंपें जाता आनी ती सांबाळपय त्या हेणी सोंपी जाता